न' खाथि खाथिनालाय जोंना है नांज्लायनायावथ' गैया नांज्लायनायालाय सोरबा सोरबा हौ बायदिसिना मालायनि न'खराव नांज्लायो आरो एखमब्ला एखमब्ला थेवबो आं सोरखौबा ओरै बादा हैयो सोरखौबा बुलायनाय नुब्ला गिनानै थांनाय जाया गोजानाव थायो नांज्लायनायखौब्लाथाय बायो आरो आङो गियो आङो बुलायनाय नुब्लाबो थांदेरनो गियो नांज्लायनोबो रोङा रावजोंबो बोराब लायनोबो रोङा न' खाथि खाथिब्लाबो आं रावजोंबो नांज्लायफेराखै गारजिबो मोनफेरलायाखै आरो आंना बेबायदि नांज्लाय खमज्लायनायावब्लाथाय बायो आङो

सोरबा सोरबा बिदिनो बायदिसिना सानो बायदिसिना बुङो आं बिदिखौब्लाथाय खोनासंनो बायो खोनासंनो बानानैनो नायनो बानानै थांनाय जाया आरो आङो बेनो आरो आं थांनो बायो आङो थांफेरा बादा हैनाय जायो खोनासंनोबो बायो ना नांज्लाय खमज्लायखौब्लाथाय सुखुवा बोराब लायनानै थानो बायो रावजोंबो नांज्लायफेरा नालाय थांलायनाय जायानालाय

सोरबा सोरबा बिदिनो बर'नाथ' बिदिनोसै लोंनाय जानाय एखमब्ला लोंलायनानै जालायनानै दावराव दावसि जायो बुलाय सोलाय जायो बिदियाव नुजाहैनो गियो आङो थांनो बायो बिदिनो थांलायनाय फैलायनाय गैयानालाय इसे माबा आरो गाबागावनि न'आव थानाय अमा दाउ फिलायनाय नालाय दाउ थांलायनाय बोरमा बायदिसिना अमा थांनायफोरखौ बोराबो रागा जोङो थेवब्लाबो जेबो होना आरो सिरि सिरि थालायो